हाँ मैंने कुछ दिन पहले एक अंगूठी ली थी उस अंगूठी में मैंने ए स्टार बनवाया है मेरी अंगूठी इतनी प्यारी है इतनी क्यूट है कि सारे लोग मेरी वो अंगूठी मांग रहे हैं उस में मैंने ब्लू कलर का डायमंड लगवाया है और उस अंगूठी को मेरे पहनते ही मेरे हाथ इतने प्यारे लगते हैं और सारे लोग मेरे उस अंगूठी की इतनी तारीफ़ करते हैं इतनी कि वो मुझ से बोलते हैं कि मुझे यही अंगूठी चाहिए आप मुझे ऐसी ही अंगूठी और बनवा कर दीजिए मुझे अंगूठी बहुत पसंद आई है उसके स्टार इतने प्यारे हैं कि रात में इतने अंधेरे में भी चमकते हैं और सारे लोग मुझ से यही अंगूठी की डिमांड कर रहे हैं और माँग रहे हैं मुझे यही अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है और इसके साथ मुझे अंगूठी में जो डायमंड लगे हुए हैं ना वो इतने नेचुरल हैं कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे और ऐसी ही अंगूठी चाहिए आगे भी मैं ऐसी ही अंगूठी बनवाऊँगी